टेलिविजनमे हमरा सबके सीरियल बहुत नीक लगै छलै एखनहु लागि रहल अइ पहिलो जे सीरियल अबै ओहो सीरियलसब नीक लगै छलै लेकिन आबो जे सीरियल आबि रहल छै ओहो सीरियलसब नीक लागि रहल छै जेना ये रिश्ता क्या कहलाता है ई सीरियल बहुत नीक सीरियल छै बहुत लोक देख रहल छै तऽ एकर बहुत प्रचार होइ छै मोबाइलोपर लोक देख लैए नहि लाइन रहै छै तऽ ईसब देख रहल अइ बच्चासब जेना अइ तऽ बच्चा सब कार्टून देखलक तारक मेहता देखलक जे हँसी लगै छै ओसब बच्चासब देखैए पैघ लोकके जे नीक लगै छनि ओ सीरियलसब अपन चॉइससँ देखै छथि अपन अपन इच्छा होइ छै सबके सब चीज पसन्द पड़ै छनि सब सब चीज पहिलुका जमानाके लोकसब एखनहु रामायण महाभारत एकरा सबके पसन्द कऽ रहल छथि